धरतीअ जो सुर्ग कश्मीर कश्मीर घुमण जो मुंहिंजो नंढपण खां ख़्वाबु आहे जीअं त कश्मीर में घुमण लाइ चङियूं ई जॻहियूं आहिनि जबलु टकरु गारूं बाग़ु बाग़ीचा त कश्मीर ते चङनि राजाऊं राज कयो जीअं त अकबर बादशाह अकबर बादशाह ख़ुशि थी करे हुते अलॻि अलॻि किस्मनि जा बाग़ु ठारायाईं महाराजा रंजीत सिंह चङो टाइम हुते राज कयो धरतीअ ते सुर्ग कश्मीर में हिकु ॿी बि जॻहि आहे उहा आहे माता वेष्णो देवीअ जो मंदरु जेको कटरा ते आहे उते घुमण लाइ माण्हू देश विदेश मां माता राणीअ जो दर्शनु करणु ईंदा आहिनि